हेलो आप ओला से बोल रहे हैं जी मैंने एक अपना प्रोग्राम बनाया है टूरिंग प्रोग्राम तो उसमें हम आपकी सहायता चाहते हैं चारों धाम की यात्रा का ये प्रोग्राम है और भी कई जगह जाना है तो उसमें हम ये चाहते हैं कितने कितना तक का एस्टिमेट आ जाएगा दो दिन का कम से कम तीन दिन का प्रोग्राम तो है ही है जी उस तीन दिन के प्रोग्राम में कितना सब खर्चा आ जाएगा रहना सहना खाना पीने के लिए टाइम तो लगेगा ही इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना बता दें ताकि इसके पिछली बार भी एक बार हम गए थे तो काफ़ी कंसेशनल रेट रहा था तो हम भी चाहते हैं कि अगर उतने में ही आप निपटा दें तो हमें घूमने फिरने में आनंद मिलेगा और आपको भी उससे फायदा मिलेगा जी तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मांगों पर ध्यान देंगे और प्रोग्राम तय करेंगे मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा है आप तैयार हैं तो कल आप ग्यारह बजे के आस पास अपना ड्राइवर मय कार कम से फोर सीटर हमको चाहिए ताकि उसमें वो है बच्चे भी हैं वाइफ है सब लोग हैं चार पाँच लोग हैं इसलिए हम चाहते हैं फोर सीटर में गाड़ी मिल जाए जी ताकि आराम से सुविधाजनक यात्रा हो सके और हमलोग सकुशल अपने घूम फिर कर वापस आ जाएं